जी हाँ मैंने मैं मुझे खाना बनाना बहोत पसंद है और कई बार मैंने खाना बनाया है अगर बात करि जाए यूट्यूब पर विडियो पोस्ट करने की तो माफ़ कीजिएगा मैंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया है लेकिन हाँ मैंने हमारे हो कॉलोनी में हो रहे खाना प्रतियोगिता में भाग ज़रूर लिया है और जिसमें मुझे दूसरे नम्बर का स्थान प्राप्त हुआ था जिसमें मैंने हमारे यहाँ की फ़ेमस दाल बाटी और बैंगन का भरता और कबित की चटनी बनाई थी जिससे मुझे दूसरे स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसमें मुझे काफ़ी आनंद हुआ था और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैंने कम सामग्री में बहुत अच्छा सामान बनाया था सभी को बहुत स्वादिष्ठ लगा था सभी उसको खा कर मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे